वीज नाजाल्यार खूब त्रास जातात जेवणाक सारकेच त्रास जाता मिक्सर चलोवपाक ओवन ग्रायण्डर ऑनूच करपाक मेळना सगळेंच हातांनी करपाक जमना आतांचे एजीर तर भुरग्याची स्टोरीच सगळी हालता कित्याक काय म्हटल्यार मोस्ट ऑफ चडशीं भुरगीं आतां कम्प्युटराचेरूच शिकतात फॅन चलना गर्मी जाता एसी ना गिझर जाल्यार गिझर चलना कित्याक कांय म्हळ्यार उदक तापोवंक मेळना कपड्यांक फॅर मारूंक मेळना वॉशींग मशीन लावपाक मेळना आनी वर्स्ट म्हणजे समज तर मोबायल चार्ज डिस्चार्ज जावपाक आयला आल्या चार्जींग बी जाव करपाक मेळणा जाण्टी समज तर लोक बॅड रिडन आसत जाल्या एर बॅग लायटीचेरूच चलता आनी लायट गेली जाल्यार ती टोटल फ्लॅट जाता आनी मनशाक खूब त्रास जाता पेश्ण्टाक गर्मी जाता प्लॅश्टिकची आनी त सगळी स्कीन पसून रॅश येता लायट सामकी ह्या एजीक सामकी गरजेची आमकां कित्ययाक कांय म्हळ्यार आमगेर टोटल लायफ लायटीचे चडूच मोस्ट चलता कित्याक कांय म्हळ्यार आतां केक करतले ऑर्डरी घेतल्या लायट ना जाल्यार तुजी ऑर्डर तुका मोस्टली कॅन्सलूच करची प बिझनस पसून हालता गरम उदक मेळना थंड उदकान न्हांयत जाण्टी लोक रोखडीच थंडी भरता कितें कितें जाता अशें टिवी चलना एण्टर्टेनमॅण्ट टोटल बंद जाता आनी लायफ ऑलमोस्ट फिफ्टी पर्संट स्टॅ व स्टॅण्ड स्टिलाचेरूच आयिल्ल्या भशेन जाता